हैलो हैलो हां जी हां जी सर सर सर सर केह्दियां हां जी सर नेईं सर मैं मैं दो चैप्टर क्लियर करी ओड़े दे बच्चे आंदे नेईं क्लासै च घट्ट बच्चे आंदे बाकी बस हां सर उं'दे पैरेंट बी सद्दने ते उनें सनाने के मीटिंग रक्खने कोई बच्चे क्लासां च घट्ट गै औंदे ते किश सर सर एह्दी दो दिन क्लासां लगदियां ना सोमबार ते मंगलबार हां ते बच्चे आंदे नेईं चार पंज बच्चे आए दे हे अज्ज बी हां बाकी आंदे बस सर अग्गै कड्ढनी ऐ रोल नंबर थोह्गे तां सारी निकली जानी इंदी हां रोल नंबर नेईं सर मैं डेली क्लास जन्नां बच्चे आंदे नि हैन ठीक ऐ सर मैं अंसर ठीक ऐ मैं कल इं'दी हाजरी आह्ला रजिस्टर दस्सना नी ते किन्ने बच्चे आंदे किन्ने नेई आंदे न ते अगर कल फिर दोबारा बी आह्गे तां इं'दे ओह् रोल नंबर लेई लैन्ने ते फ्ही दिक्खने किन्ने केह्ड़ा बच्चा किन्नी बारी क्लासै च आए दा केह्ड़ा किन्नी बारी आए दा हां जी सर